हेल' ओइ लोगो आं बे गुवाहाटिआव थांनो सान्दोंमोनलै बे क'क्राझारनिफ्राय मारै थाजानांगौ जाखो बासजों थांनो गोसोमोन आङो खामानिआथ' एसे अफिसनि खामानिमोनलै पेपार दानहैनांगौमोन आंहा आं बासजों थांनो गोसोलै ट्रेनजोंबा नोगोद मानसि गुलाय गुजाय आं बाथारो

बासआव ओमफ्राय बासआनोथ' खयथा खयथानि जाखो टाइमिंफ्रालाय

ए सलियो न'न एसि एसिब्लाबो औ सा साराय दसथासोआव मोनहैगोन ना आं जायखिजाया बेवहाय साराय एघारथासिम मोनहैब्लानो जागोन आरो

आदसा आदसा ओमफ्राय दामफ्रालाय बेसे बेसे थांनाय फैनायनि

आदसा माथो औ औ औ जायो

आंबो बायोलै ओंखायनोसो आं बासखौनो सोंहरदों ना

औ औ औ दे होमब्लालाय बासजोंनो थांसै आङो दे दे औ